جی ہیلو السّلام علیکم آ میں نے سُنا ہے کہ آپ کے یہاں پھول ہے طرح طرح کے مجھے دراصل مہندی کے رسم کے لیے پھول چاہیے تھے تھوڑے بڑے پیمانے پر مجھے پھول چاہیے جی جی جی دراصل مجھے چار کلو پھول چاہیے تھے جی جی جی دراصل مجھے اچھا آپ کے پھول تازے ہونے چاہیے مجھے اصل میں ہماری جو مہندی کی رسم ہے وہ بیس کو ہے اور ہمیں اٹھارہ کو پھول چاہیے تھے تو کب تک مجھے مل جائیں گے مجھے اچھا اچھا تو ہی ٹھیک ہے تو پھر آپ مجھے اُنیس کو ہی صُبح صُبح پہنچا دیجیے گا کیوں کہ وہ سجاوٹ کے لیے مجھے چاہیے تھے دیکھیئے ہمیں کچھ گلاب کا ہے اور گیندے کا پھول کی جو کوانٹٹی ہے مجھے وہ زیادہ چاہیے آپ اُس کا مکس اپ پھول جو ہے آپ اُس کا گُلدستہ بھی بنا دیجیئے گا جی تو آپ اُس کا ریٹ مجھے بتوائیں گے تقریباً وہ کتنے کتنے کتنے تک کا پڑے گا مجھے

تو تھوڑا اگر کم ہوگا کیوں کہ اگر ہم زیادہ کوانٹٹی میں لیں گے تو شاید آپ اُس میں اُس میں کم کرنے کی گُنجائش ہوگی آپ کے پاس جی جی بہت شُکریہ بہت شُکریہ خدا حافظ